आंनि दा नाखो ना सेंफोरखौ मोजां मोनो ओमफ्राय ना बोथियाफोरखो मोजां मोनो मागुर नाफोरखो मोजां मोनो आरो रौ रौ कमनखाथआथ' मोजांखायानो ना सिंगि मागुराथ' मोजांखायानो इफोरो आरो गोखै गोलादो जानो मोजां रथ' रथ'हाय जों सेन सानानै आरो लगायो बेफोर नाखो हमै हमै अखा बांखा हाब्लाथाय इनिफ्राय नासेंगुरि नासेंगुरिया जाबाय देहानि सख्ति मोजां मोनो देहाया थगद जायो इफोरखौ जाब्लाथाय नामागुरफोराथ' आरो मोजांसिनसो साबसिन थागद जासिनो सिंगि मागुरा मुलि रखम जिनिस इफोर इफोर जिनिसखो दा नागिरनानै मोनला मुलि गरसेनिफ्राय बांसिन दामसिन जाबाय ना सें सिंगि मागुरा एकस' केजि फवा एकस' देरस' ना मागुराथ' देरस' गाहाम महरा जाबाय आरो बियो गोसोम सोमब्रोमब्रोम नामागुरा नासिंगिया जाबाय जारें रें ना गोरिया जाबाय आरो फख्रा फख्रा रखम नासिंगिया ना सिंगिफोरा नासिंगिया जाबाय आरो अलपमान गोजा सेंआ जबााय आरो अलपमान फिस्ला गोसोम रं सोमब्रांब्रां आमफ्राय कमलखाथआ आरो जारें रें इनिफ्राय आरो रौ फखायाथ' आरो माबायानो गुफुरानो फिथिख्रि नायाथ' गुफुर र' ओमफ्राय इयो आरो बोथिया नाया अलपमान फाख्राख्रा आमफ्राय नाथुरा जाबाय माबा आलप गोजा रखम संब्लाथाय गोजा जायो आरो गोथां रखमबो दङ बिराद मोजां मोनो आं बिफोर नाखो जानोदे जि आराम मुथुथे गथ' गथायआ बिराद मोजां मोनो बिफोर नाखो नासिंगि जा होब्लाथाय आरो गथ'फोरा बिराद मोजां जायो इसिनि माबायाव मगसाव बारा थायो जोंनि बाजाराव बांसिन आरो बै माबाखो बायो फुख्रिनि नाफोरखो बांसिन जानो नागिरो नै दानि मानसिफोरा साफा साफा नाखो आगोलनि नाफोरखो बारा जानो नागिरला बै ना फिथिख्रि